मां हिकु तौहार ते जो गणपति थींदो आ गणपति महोत्सव हुन में गणपतिअ जी मूर्ति ठाही हुई त उहो मूर्ति पहिरियों मुंहिंजो अनुभव ॾाढो सुठो हुओ जॾहिं मां हुन खे विराजमान कयो हुन मूर्तिअ खे ठाए करे पैंजे हथ सां त हुन में हीअं थियो बिल्कुलु गणपति भॻिवान जो रूप आहे लॻे पियो जीअं लॻे थो लॻे पियो की साक्षात गणपति महाराज हुन में विराजमान आहिनि मूर्तिअ में मुंहिंजी ठहियलु मूर्तिअ में त उहो ॾाढो मूंखे सुठो पियो लॻे जेॾीमहिल उन खे कलर कयो उन्हनि खे वस्त्र पाता नया गणपति महाराज के ऐं हुननि जो श्रृंगार कयो त उहो ॾाढा सुठा पिया लॻनि ॾाढो रूप चढ़ियो हुओ गणपतिअ ते त मुंजो अनुभव हुन में ॾाढो सुठो हुओ जॾहिं असां उन जी आरती पूजा गणपति महाराज जे आरती पूजा कईसीं अठ ॾींहं मां पंहिंजे घर में विराजमान कयो पोइ जडहिं असां विसर्जन करण लॻियासीं पोइ असांखे ॾाढो दुख थियो हीअं लॻियो की बसि गणपति महाराज असांजा वञनि था पोइ असां जडी हुननि जो विसर्जन कयोसीं हुन खे पे छो की मां पाण हथ सां ठाही हुई त मूंखे ॾाढो सुठो ई न पियो लॻे ॾिसण में त जॾहिं असां गणपति महाराज जो विसर्जन पिया कयूं पोइ असां उन्हनि जो विसर्जन कयोसीं धीरे धीरे अऊं उन्हनि जी जेका मिट्टी हुई ठहियलु उहा असां पंहिंजे घर में तुलसीअ में ई विधीसीं त ताकी गणपति महाराज किथे ना वञनि असांजे घर में ई रहनि त असां उहो मूं जो मिटी बाक़ी बची ऐं हुन जे गणपति जी मिटी हुई असां असां हिन करे ई घर में मूर्ति ठाहीसीं इको फ्रैंडली हुजे पॉल्यूशन न थिए नदीअ में न फिटी कयूं हिन करे मां पंहिंजे हथ सां पंहिंजे घर में गणपति महाराज जी मूर्ति ठाही हुई